मध्य प्रदेश में मनोरंजन उद्योग में क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जब भी कोई खेल होता है क्रिकेट होता है या हॉकी होती है तो उस में और भी खिलाडियों के साथ और भी लोग जुड़े होते हैं खेल के साथ में जिस में उनकी ड्रेस हो गई उन्हें किसी प्रकार की ज़रूरत होती है जब भी खेल होते हैं तो टेंट लग जाते हैं पीने के पानी की व्यवस्था तो उनके खाने पीने के व्यवस्था ये सब व्यवस्था में और भी लोग जुड़ते हैं तो उन लोगों को यानी वो कमाई का ज़रिया मिल जाता है उन उनको कमाई का ज़रिया मिल जाता है उनकी आमदनी की आमदनी हो जाती है और भी लोग जुड़ जाते हैं उनको व्यापार मिल जाता है और ड्रेस की सिलाई हो गई तो टेलर को काम मिल जाता है ऐसे ही और भी यानी दूसरी चीज़ें हैं कोई भी यानी मनोरंजक चीज़ें जैसे कोई नाटक हो गया तो कैमरामैन को काम मिल जाता है उस में ड्रेस कोई भी रंगारंग कार्यक्रम होता है तो उसकी ड्रेस अलग होती है तो ड्रेस की कमाई हो जाती है तो और भी यानी मनोरंजन के साथ में और भी दूसरे लोगों को कलाकारों के साथ में दूसरे लोगों को भी काम मिलता है और उससे व्यापार बढ़ता है बस